पूर्णियामे अनेको प्रकारके फसल हय यऽ अहाँकि बतायब एकर लेकिन हय यऽ जेना भए गेल अहाँके सीजनमे मक्का भए गेल अल्लू भए गेल गेहूँ भए गेल दालि भए गेल चावल भए गेल ई सब भए गेल एकरामे की बतायब मेहनत खूब लागै यऽ एतना मेहनत लागै यऽ कि हम वर्णन नहि कैर सकै छी एकरामे मजदूरी लागै यऽ खर्चा लागै यऽ रुपआ लागै यऽ ओकर सामान लागै यऽ बहुत महगा आजकल कऽ देखबे करै छियै दुनियादारी केतना महगा यऽ लेकिन उगैलेके बाद मेहनत केलाके बाद एकर उचित दाम नहि दै यऽ व्यापारी सब ई सुनिकऽ बहुत दुख हय यऽ